हाँ हमें लगता है अन्य पौधों पर बाहरी जीवन आश्रित है तथा साथ में ही सभी जीव जंतु जानवरों केभी जीवन की आशंका जुड़ी हुई है साथ हमें पौधों की वजह से स्वसन साथ ही फल फूल तथा बहुत प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं फल फूल के अलावा भी हमें जलाऊ लकड़ियाँ तथा साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें पौधों द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होती है